हाँ बोलिए मैम नमस्कार नमस्कार बोलिए

जी अभी क्या हाल है सर का गाँव का बताइए

हाँ हाँ हाँ

जी

अब जाने की ज़रूर दिन अब बाहर जाने की ज़रूरत तो हाँ जी जी

जी

बहुत अच्छा हाँ

जी शिक्षा के बारे में कुछ बताएँगे

और नहीं यही सब जानना था हाँ तो आम आदमी है तो आप ही लोग के न जो समस्या होता हुआ होगा जो अभी काफ़ी सुधार है यह सब क्या मने क्या समस्या होती थी और किस चीज़ में सुधार आया है यह सब आप ही लोग ना बताइएगा

जी ठीक है तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर जैसे कि बहुत आपका शहर आपका गाँव बहुत विकास किया है यही ना जी

जी ऐसा होना चाहिए हाँ

ठीक है और कुछ बताएँगी मैम

और विकास माने और तरह के कोई ऐसा विकास हुआ गाँव में जो पहले नहीं था

जी हाँ हाँ गंदगी के ठीक है मैम रखते हैं